ڈینگو بخار اور ملیریا جیسی مچھروں سے پیدا ہونے والی بیماریوں کی روک تھام کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے جاتے ہیں تاکہ مچھروں کی افزائش کو روکا جا سکے اور ان کے کاٹنے سے بچا جا سکے کچھ اہم اقدامات درجِ ذیل ہیں مچھروں کی افزائش کی روک تھام کھڑے پانی کو ختم کریں مچھر کھڑے پانی میں انڈے دیتے ہیں اس لیے گھروں اور اطراف میں پانی جمع ہونے نہ دیں پانی کے برتن ٹائر گملے اور دیگر چیزوں میں پانی نہ رکنے دیں نالیوں کی صفائی نالیوں اور گٹروں کی باقاعدگی سے صفائی کریں تاکہ پانی کھڑا نہ ہو سکے پانی کےذخائر کو ڈھانپیں پانی کے ذخائر جیسے کہ ٹینک ڈرم اور بالٹیاں ہمیشہ ڈھانپ کر رکھیں تاکہ مچھر ان میں داخل نہ ہوسکیں مچھر مار دواؤں کا استعمال مچھر مار اسپرے گھروں دفاتر اور باغات میں مچھر مار اسپرے کا استعمال کریں تاکہ مچھرمارے جا سکیں لکویڈ یا کوائل گھروں کے اندر مچھر مارنے کے لیے لکویڈ پیپرائزر یا مچھرمار کوائل کا استعمال کریں لاروے مار ادویات پانی کے ذخائر میں لاروے مار ادویات کا استعمال کریں تاکہ مچھروں کے انڈے لاروے میں تبدیل نہ ہو سکیں ذاتی حفاظتی تدابیر مچھر دافع لوشن مچھروں سے بچنے کے لیے مچھر دافع لوشن یا کریم کا استعمال کریں خاص طور پر باہر جاتے وقت پورے آستین کے کپڑے باہر جاتے وقت پورے آستین کے کپڑے اور لمبی پینٹ پہنیں تاکہ مچھر جلد تک نہ پہنچ سکیں مچھردانی کا استعمال رات کے وقت مچھردانی کا استعمال کریں خاص طوپر ان علاقوں میں جہاں مچھر زیادہ ہوں آگاہی مہمات عوامی آگاہی حکومتی اور غیرحکومتی ادارے عوام میں مچھروں سے پیدا ہونے والی بیماریوں کے بارے میں آگاہی فراہم کرتے ہیں جس میں روک تھام کے طریقے علامات اور علاج شامل ہوتا ہے تعلیمی مہمات اسکولوں کالجوں اور کمیونٹی سینٹرز میں آگاہی پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں تاکہ لوگ مچھروں سے بچاؤ کے طریقے سے واقف ہوں حکومتی اقدامات مچھرمار مہمات حکومتیں مچھروں کے خلاف منظم مہمات چلاتی ہیں جس میں بڑے پیمانے پر اسپرے پانی کے ذخائر کی صفائی اور مچھردانی کی تقسیم شامل ہوتی ہے طبی نگرانی ہسپتالوں اور صحت کے مراکز میں ڈینگو اور ملیریا کے مریضوں کی نگرانی کی جاتی ہے اور ان کے علاج کے لیے فوری اقدامات کیے جاتے ہیں ان تمام اقدامات پر عمل کر کے ڈینگو بخار اور ملیریا جیسی بیماریوں کی روک تھام میں کافی حد تک مدد مل سکتی ہے